میں اپنے پہلے فون کے بارے میں جب سوچتا ہوں آج کے دور میں تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے کیونکہ میرا جو سب سے پہلا فون تھا وہ تھا سمسنگ گلیکسی جے ٹو جب میں اس فون میں کسی بھی ایپس کا استعمال کرتا تھا تو وہ بہت زیادہ ہینگ کرتا تھا سمسنگ گلیکسی جے ٹو موائل کا جو ہوتا ہے مطلب اتنا سینسر صحیح رہتا ہے لیکن وہ جو ہے ریم ووم بھی اس میں لگ بھگ کم ہی تھا بلکہ اس کے سیٹنگ میں ریم شو بھی نہیں کرتا تھا اتنا مطلب وہ ٹیلنٹیڈ فون نہیں تھا کہ زیادہ مطلب اتنے جیادہ ای آئی ویبسائٹس کا استعمال اس میں کر سکوں فیس بک وغیرہ چلا سکوں انسٹاگرام وغیرہ چلا سکوں تو اس کے یہ بہت پرانی دور کی بات ہے اب جو ہے اس موائل میں بدلاؤ آیا بہت سارے موبائل فون مارکیٹ میں آ گیے ویوو ایم آئی بہت سارے کمپنی آئی فون سمسنگ گلیکسی ایس فون ایس ٹوئنٹی فور الٹرا بہت سارے قسم کے موبائل آ گیے بہت زیادہ زیادہ ریم بہت زیادہ زیادہ اسٹوریج جس میں ایپس کا استعمال کرنا بہت ہی آسان ہوگیا ہے آج کل کے دور میں اور اس میں بہت سارے ایپس کا استعمال کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں لگ بھگ سو سو دو سو سو ایپس ایک فون میں رہتا ہے اس میں کیونکہ اسٹوریج آتا ہے جبکہ ہماری پرانے دور کی بات تھی تو اس دور میں سمسنگ گلیکسی جے ٹو فون میں اتنا زیادہ اسٹوریج بھی نہیں ہوتا ہے تو اس میں میں ایپس وغیرہ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر پاتا تھا اور اس کو استعمال کرنے کے میں بہت دقت آتی ہے لیکن آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی کر پائی ہے بہت زیادہ موبائل اچھی اچھی آ گئی ہے مارکیٹ میں تو اس موائل وغیرہ کو ایپس وغیرہ کو استعمال کرنے میں اتنی زیادہ دقت نہیں آتی ہے اور اچھے طریقے سے لوگ جو من چاہے جو ایپس چاہے استعمال کر سکتے ہیں پرانے موبائلس میں گیم وغیرہ بھی نہیں کھیل سکتے تھے پب جی فری فائر وغیرہ لیکن آج کل کے فون جو ہیں وہ بہت زیادہ اسمارٹ ہیں تو اس میں جو چاہے گیم آپ کھیل سکتے ہیں لگ بھگ پانچ پانچ جی بی کے گیم آ گئے ہیں آج کل کول آف ڈیوٹی وغیرہ ان سب کا جو اسٹوریج ہے ایک گیم جتنا اسٹوریج لیتا ہے اتنا جو ہوتا تھا سمسنگ گلیکسی جے ٹو کے اتنا پورا فون میں اسٹوریج تھا جتنا آج کے کا ایک گیم اسٹوریج لیتا ہے تو آج کل کا جو ٹیکنالوجی ہے بہت زیادہ ترقی کی اور گیا ہے ترقی کی اور گیا اور پرانے دور میں ٹیکنالوجی اتنا آگے نہیں تھا تو لوگوں کے پاس چھوٹا سا فون ہوا کرتا تھا اور اسی سے سارا کچھ کیا کرتے تھے لوگ اتنا زیادہ ایپ ووپ کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے لیکن آج کل کے دور میں ایسے ایسے اے آئی ویبسائٹ آ گیا ہے کہ ایسے ایسے فوٹو ویڈیو جنریٹ کر دیتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈبلیکیٹ نہیں بلکہ آٹوفیسئل انٹلیجنس نہیں بلکہ خود سے بنایا گیا ہے تو ٹیکنالوجی وغیرہ سے ہم کو بچ کے بھی رہنا چاہیے اپنے فوٹو کو دوسرے سائٹ وغیرہ پہ اپ لوڈ نہیں کرنا چاہیے اور ایٹین پلس سائٹس کو جب ایٹیزانٹ کے سے کم بچے کو نہیں کھولنا چاہیے تو اسی طریقے سے اس میں کچھ احتیاط بھی ضروری ہے شکریہ